चित्रकला ही एक अशी कला आसा की ती सगल्यांकूच आवडटा इवन ल्हान भुरगे ते जाणट्यां पासून सगल्यांक आवडटा चित्रकला जशी तुमी समजा आतां एक पेशंट आसा ताका तुमी पेपर पेन्सील आनी कलर जर व्हरून दिले आनी तांकां सांगलें तुमी कसलेय ड्रॉयींग काडात तो पयलीं ताच्या पास्टान वयतलो म्हणल्यार पास्टान वचून जे किदें तेज्या मनान दिसता तें तो भुरगेपणान वयतलो तें तो पेपरार काडटलो आनी कलर करतलो म्हणजे तेजे जे फुडले दीस आसा पळय ते अशेच तेज्या कलरान भरून वयतले म्हणजे तो पास्ट तेजें विसरतलो तेजें दुखणें सगळें विसरतलो असो हो आमकां चित्रकलेचो फायदो जातलो आनी मनीस म्हणून एक चित्रकार म्हणून एक अशे तरेची शिकवण मेळ्ळी की एक बरे तरेची शिस्त लागली आतां समज आमी एक सिनरी काडपाक बसला पळोवन ती इनकम्प्लीट करच्या शिवाय आमी उटप म्हणजे ती पूर्ण करच्या शिवाय आमी उटप हें बरोबर जायना पूर्ण केल्या शिवाय तें चित्र दुसरे दीस जर काडपाक दवरलें जाल्यार तो आयचो मूड आसा तो फाल्यां आसना आनी तें चित्र आमचें मागीर वेगळेंच जाता